औ आदा मा खालायदों हेलौ है ओरैनो थास्लाय स्लायसो टाइमपास ना हमलाहैनोसैलै आदा थुदो थौ आंनाबो आंनाबो ओंख्रि गैयैखायनो मा खालायगोन मा मागोन बुरिया माबा बुंलागासिनो दंथारोलै जे लादो आदा जे आंबो लानोसै जे गांसे खिन्थु दे होम्ब्लाबो जा एसे मोनो बाथोन मोनबाबो जाबायलै आदा माथो खालायबावनो आंनाबो बिदिनोखा दाखालिबो नासथिआनो जनानै खुनुरुखुमसो जांसियाव थाबथाबाय थब्ल'नो हायो ना मानो हायो दस्रा मानसि फैदेराब्लाथ' जेयानो थाबोगौसोमोन माथो दैयाबो जि गोथौ खुन्दा आजां गाजां आंहाबो खुनुबेला बेबादि इसिबां ना हमनायनि इक्सपिरेन्स गैया ओरैनो मालाबा मालाबाल' सम मोनब्ला एसे बाथोन जानो आन्था लायनाय जायो सारफेरनाय अयबास गैया बारा सारदोंबो सारदों जि गोथौ खुन्दा मुरायावसो नांहैखादों

दावबाजुलिनिफ्राय दावखोनोसै नामाब्रा आदा दावबाजुलिनिफ्राय ओरै दावखोबोदिनि लासै लासै जाया होम्बा औ औ औ सानजाहा गौरांनि दावबाजुलिनिफ्राय दावखोबोनोसै खिन्थु औ औ खिनथु जोंना हले ओंख्रि गैया एकदम बारे थिखिनियावसो दावखोनानै दंसै सासेया माजों जायो जा होन्नानै बुंगासिनो दङ ओंखायनो नोंखौसो खबर लाहरनाय जादों आदा दे होम्बालाय जा मोनो होम्बा बिदिनो जाथोंसै आदा दे औ दे दे